हँ जखन हम अथि ओ पड़ोसीकेँ कहि कऽ जाइ छी जे ई एहि पौधाकेँ कनि अहाँ अहाँ देखैत सुनैत रहबै आओर माल जालसँ बचबैत रहबै आओर आओर समय समयपर ओहि ओहिमे अहाँ पानि पानि आओर आओर आओर गम् गमला गमला गमलामे पानि यदि सुखा जाय तऽ अहाँ अहाँ पानि भरि गमला पानि ओहिमे अहाँ दए कऽ दए कऽ ओहि ओहि पानिमे ओहिमे अहाँ पानि देने रहबै कि ई गाछ सुखाय नहि जखन हम आबि जाइ छी बाहरसँ तहन हम देख देखै छी जे गमलामे गमलामे ओ पौधा यदि अहाँके लागल रहै छै तहन पड़ोसीकेँ कहि दै छी जे अहाँ अहाँ छोड़ि दियौ आब हम अपने आबि गेलहुँ आब एकर देखरेख हम अपने अपने करब अपने करब आओर आओर तखन तखनसँ हम अपन ओकर ओकर देखभालमे अपने हम लागि जाइ छी आओर स् समय समयपर ओहिमे हम पानि दैत रहै छियै आ पा पानि दैत रहै छियै आओर आओर पानि दैत रहै छियै आओर समय समयपर ओकरा हम कोरिया कोरिया कऽ आओर बच् बच्चा जखन रहै छै पौधा तहन ओकरा हम बच्चासँ ओकरा हम जवान जवान करै छियै जवान जखन ओ जवान भऽ जाइ छै तहन ओहिमे फल फल फूल लगै फल फूल लग् ओहिमे होइ छै छोट छोट तहन हम बुझै छियै जे एहि ई ई आब गाछ हमरा लागि गेल यए तहन होइत होइत आओर ओकरा हम सेवा तेवा करै छियै सेवा जे जतेक हम सेवा करै छियै ओतेक ओहिमे आओर फल न् पैघ पैघ होइ छै उएह पैघ पैघ फल होइ छै उएह हमसभ तकर बाद जहन पूरा नम्हर भऽ जाइ छै गाछ तहन ओकर सेवा कयनाइ कनि हम छोड़ि दै छियै तहन ओहिमे फल फल फूल लगै छै रौद तौद लगै छै तऽ ओहिमे बड़का बड़का फल ओहिमे लगै छै जे ओ हम तोड़ि कऽ ससमयपर खाइ छी